बागवानीमे जे छै से हमर बाद जे छै से हमर भतीजी छै एकटा ओकरा जे छै से बहुत तरहकेँ रूचि छै ओ अहाँकेँ लत्ती फत्ति तकर बाद फूल सबके वृक्ष घर पर अनेको तरहकेँ जे छै से लगबै छै ओतबे नहि ओ छत जे छै छत पर प्लास्टिक दए कऽ मिट्टी दए कऽ ओहि पर पौधा उपजाबै छै ओ अनेकोसँ अनेक तरहकेँ क्वालिटीके पौधा जे छै से ओ उपजाबै छै कतेको लोग देखऽ लाऽ आबै छै ओहि छत पर ओ देखि कऽ आ कतेको गोटा लगबै छै ओ छत पर पन्नी दए देलक आ पन्नी देलाके बाद पाँच इंची आ छओ इंची जे छै से मिट्टीके परत लगा दए छै आ ताहि पर जे छै से शाक सब्जी उपजा लए छै अनेको तरहकेँ ओ टेक्निक जानै छै यानी हमर बाद जे छै से ओकर बहुत रूचि ओकर छै आ बहुत तरहकेँ फूलो जे छै गुलाबे फूल सात आठ तरहकेँ छै से लगबै छै ओ अपनेसँ गुलाब फूलके पेड़के सेहो बान्हि कऽ नीबूके पेड़ निम्बुके पेड़ जे छै से ओ अपनेसँ तैयार कए लए छै बान्हि लए छै आ अनेको तरहकेँ गेंदा तीरामीरा अड़हुल करोटन सब कएक तरहकेँ अनेको तरहकेँ लगेने छै आ ओकरा ओहि सबकेँ बहुत रूचि रहैत छै